हमर इलाकामे बहुत सारा खेलाड़ी छै जकरामे बहुत कोइ किरकेट खेलै छै बहुत कोइ फुटबॉल खेलै छै बहुत कोइ बैडमिन्टन खेलै छै लेकिन बहुत छौँड़ा खेलाड़ीके ओकरा खेलैके लिए सुविधा नहि छै जाहिसँ कि किरकेटके लिए बहुत कोइके कोच नहि मिलै छै आओर बहुत सारा समान जे कि खेलैमे जरूरत पड़ै छै ओ सब भी समान वहाँपर नहि उपलब्ध छै जकरासँ खेलाड़ी लोकके बहुत परेशानी होइ छै आओर बहुत सारा होनहार खिलाड़ी छै जे आगे जाए कऽ देशके भी नाम रोशन करि सकै छै लेकिन समानके अभाव आओर संसाधनके अभावके वजहसँ ओ अपना कलाके आगे नहि लऽ पाबै छै आओर आज भी देश हमलोगके पिछड़ल छै ई सब वजहसँ